खेत जोतै ले जाइ छिए ने तऽ कौआ मैना बगुला एगो डोकहर सबटा अबै छै खेतमे बिछि बिछिके खाइ छै तऽ हमरा आओरके देखै छिए तऽ बड़ा खुशी रहै छिए ओहि बात ओहिसब चीजसे तब सारा ओ घुमै छै बाधमे सबटा उड़ैत रहै छै समय समयपर सबटा आएल कोइ खेत जोतै लागल तऽ ओहि खेतमे जाके चरल बझल तब सब चिड़िआँ सब जतेक छै ने सब आबै छै मैना कौआ डोकहर सिला सब आबै छै सब उठिके खाइ छै हमरा अगर देखै छिए जँ बड़ा खुशी होइ छै माइओ बाप बता देने रहै हे ई कौआ छिए ई मैना छिए ई बगुला छिए ई डोकहर छिए तऽ हौवेके चिन्है रहिए सबके चिन्है लागलिए नयामे बालोबच्चा छै तऽ ओहि सबके बताबै छिए जे ई को बगुला छिए ई कौआ छिए ई मैना छिए ई बदरमैना छिए सभके बताबैत रहै छिए चिड़िआँ सब सबटा देखै छिए तऽ बढ़िएँ लागै छै इएहसब ने जाइ छिए बाध तऽ देखै छिए बाल बच्चासभ सभ गेल तऽ कहलहुँ देखै छिए बगुला कोना करै छै कौआ चील देखै छिए हैए